ए मा खालामदों

ए खोनादों आङो ओरैनो इउटुब नायगासिनो दङ आब' गेमस्रिनि इउटुब चेनेल नायगासिनो दङ औ नोंबो नायो नामा औ नों माबायदि मोजां मोनो बेखौ आदसा आंबो बिदिनो बेनि गाननाय जोमनाय बेनि रायज्लायनाय सिटायेल बिनि लाइफ सिटायेल मोजां मोनो आरो बेखायनो नायो आरो बेनि भिडिय' बेनि भिडिय'सफोरखौ बेखायनो नायो आरो आरो बेनि अनगायै

आथसा बिदिसो होनब्ला ने लोगो आं बेनिखौल' नाया गोबांनि भिडिय' नायो जेरै बिबयस बिसिनिखौबो नायो आं बिसिनिखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो गेमस्रि मोननिखौ एसेल' नायो इउटुबाव ओमफ्रायो गोबां दंना भ्लगार बिसिनिखौ बांसिन नायो आरो ओमफ्राय नों मा बांसिन गेमस्रिनिखौ नायो नामा आदसा मोजां नायो आंबो नायनाया होमब्लाबो बारा नाया

मोजांमोनो नायनो इन्ट्रेस्टनो गोबां दङ जेरै ड'क्टर आलफ्रिड ओमफ्रायो राजा खुंगुर ओमफ्रायो एनिथिं एमजे ओमफ्रायो गोबां दंबावो आरो नाय नायबावो बर'निबो हिन्दीफोरनि मुभि इंलिशनिबो नायो जेरै हिन्दीनि बुङोब्ला ध्रुब राथि ओमफ्रायो गोबां दङ ध्रुबराथिनिखौ बांसिन नायो आङो ओमफ्राय ओरै टेक्नलजिनि होनोब्ला ट्राकिन टेक ओमफ्राय टेक बारनार गोबां नायो आरोना सोरसोरनिखौ नायबावो

दे होनब्ला लोगो